مری زندگی میں بچپن سے اب تک کئی بہت ساری ٹیکنالوجی آئی تبدیلیاں دور حاضر میں سب سے بڑی تیکنالوجی تو موبائل اور لیپٹاپ نائنٹین نائنٹی ٹو میں لیپٹاپ لیپٹاپ کمپیوٹر وغیرہ بہت کم دستیاب تھے اب دیکھا جائے تو ہر کسی کے گھر میں زیادہ تر آپ کو لیپٹاپ موبائل فون موجود مل جائیں گے موبائل جب نہیں تھا تو لوگ اپنے پیغا پیغامات ایک دوسرے کو پہنچانے پہنچانے کے لیے خط کا استعمال کرتے تھے خط ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کئی دن لگ جاتے تھے کہیں کہیں تو کئی مہیںے لگ جاتے تھے اور واپس اس کا جواب آنے میں بھی ٹائم لگ جاتا لگ جاتا تھا لیکن موبائل نے یہ بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ ہم اپنی بات کسی کو پہنچانے کے لیے چند منٹوں میں پہنچا سکتے ہیں

بری بات ہو یا کوئی پیغامات ہوں میسیج کے ذریعے اس کو ٹائپ کر کے پہنچا سکتے ہیں ہندوستان کے علاوہ ہم غیر ملک میں بھی اپنا پیغامات آواز کے ذریعے اور میسیج کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں اس نے ہمارے اس ٹیکنالوجی نے ہمیں ہمارے کاموں کو آسان کر دیا ہے جو کام ہمارے کئی ہفتوں میں اور کئی مہینوں میں ہوتا تھا وہ اب چند منٹ میں ہو جاتا ہے ٹین میں لگتے ہیں لیپٹاپ وغیرہ میں آج کل آن لائن چیزیں دستیاب ہو گئی ہیں اگر آپ کو کوئی چیز خریدنا ہے تو آپ آن لائن مل جاتی ہیں جو مارکیٹ میں کئی بار موجود نہیں ہوتی لیکن کئی بار آپ آن لائن چیزوں کو خرید سکتے ہیں اور باقاعدہ اس پہ ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے ہاں پہلے کے دور میں یہ چیز سب موجود نہیں تھی آج کے دور میں آج کل

اگر کوئی چیز آپ کے شہر سے باہر ہے لیکن آن لائن ہے تو آپ کو شہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی آن لائن بک کر دو آپ کے گھر پہ آ جائے گی یہ تبدیلیاں ہمارے زندگی زندگی میں تو آسان ہماری زندگی کو آسان کرتی ہے کرتی ہے جب لیپٹاپ میں کہ ہمیں کوئی فام بھرنا ہوتا تھا پہلے گورنمنٹ کا تو ہم فام خریدتے تھے پھر اس کو بھرتے تھے پھر اس کو پوسٹ کرتے تھے یہ پورا پروسس ہونے میں ایک ہفتہ لگ جاتا تھا لیکن اب آج پانچ دس منٹ میں آپ کسی بھی گورنمنٹ ایجینسی کا ویکینسی کا فام بھر سکتے ہیں گھر بیٹھے انٹرنیٹ آن لیپٹاپ آن کیا انٹرنیٹ تو ویبسائٹ کھول کر فام بھر کے پیمینٹ کر کے اپنا مکمل پورا فام بھر سکتے ہیں اس پہلے کے ٹائم میں بہت ہی ٹائم لگتا تھا کوئی گورنمنٹ کا فام بھرنے میں آج کے دور دور میں بہت آسان ہو گیا ہے